ہلو سلام علیکم سر الحمدللہ یہ آپ کا موبائل شاپ پہ یہ ون پلس ٹین پرو فائیو جی موبائل ہے کیا آپ کے پاس اور اس کا کیا ہے سر پرائز ٹوینٹی فور پلس جی اچھا اچھا سر اس میں آپ کے پاس اس کے ساتھ ایکسیسریز کیا رہیں گا سر ہینڈ فری ہے سر آپ کے پاس اس کے ساتھ

تو اس کا بیٹری بیک اپ کتنا رہیں گا بھائی اب میرے کو جو ہے میں ایک زیادہ کام ہے تو ایک بار چارج کراتا ہوں چلے جاتا ہوں مطلب کتنی دیر میں چارجنگ ہوتا بھائی یہ اور میرے کچھ پانچھ ڈے پورا چل رہا اب میرے کو بات ڈاکیومینٹس سب کے ساتھ ہے پکچر لیا یا سینڈ کرا تو کلیریٹی ہونا اس کا کیمرہ اچھا ہے بھائی اس کا کر لی کور اچھے سے کر اس کا ویرنٹی گیرنٹی کچھ ہے بھائی آپ کے پاس ڈسپل ے وغیرہ کا کچھ اگر اس کو ڈیمیج وغیرہ ہوتا آپ اس کو کور کرتے بھائی آپ نہیں الگ سے ہم لوگ ڈلا لیں اچھی بات ہے کتنا ریٹ ہے کتنے کا ہے بھائی وہ انشورینس کتنے دن کا اور ہوتا بھائی یہ ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ بھائی میں لے خرید لیتا ہوں